हैलो अंजी नमस्कार जी आहो सनाया ते ऐहा में बेचना हा कमरा इक्क मतलब किराये उप्पर त्रै ज्हार रपेआ म्हीना सनाओ हून थोह्ड़ा किस स्हाबै दा आहो आहो ते कमरा किचन ऐ बाथरूम ऐ ते बिंद हारी लॉबी ऐ एह् चम्बे चम्बे नैहरे कोल आहो में घर गै कोई गल्ल निं तुस मिगी फोन मारेओ में बाहर आई जाह्गा ठीक ऐ ओके जी